म्हाजें नांव प्रिती हांव गोव्यातलें म्हाजे फ्रेंड गोंयच्या भायल्यान येयलेलें खूब वर्सांनी आयलेले सो आमी चिती आसली की किदें करया किदें करया मातशें लायफ इन्जॉय करपाच्या खातीर सो आमी मागे खूब चितले चितले आतां कितले दिसानी आयले नु तें सो आमी आतां म्हणआसली की खंयची एक्टिविटी करया सो आमचे एक प्लॅन ठरलो की आमी आतां मुवी पळोवया एक मुवी नायट प्लॅन केली करया अशी आमचे आसलेले सो आमी खूब मुवी चॅक केले खंयचे बरें आसा खंयचे बरें आसा आतां छावा आयली आतां सयारा आयली खूब मुवीज आसा सो खंयची बेस्ट मुवी आमी आतां भोवपाची आतां मुवी ना ते आतां खूब दिसांनी आयले न्हू सो कितें तरी स्पेशल करूंक अशें म्हणन आमी चिंतलेलें सो आमी चड फेवरवर आमचो शावा मुवी पोवया अशी कित्याक ती बरी आसा न्हू शिवा शिवाजीच्यो बापूय आसा तितून अशी बरी अशी ते मुवी म्हटलें इतलें की आमकां आंगार काटे येतात अशे सो छावां आमची अशी रातचीत भगपाची आसली कित्याक तो असो वहीव येता अशें एक भावना येता रातचे पयल्या उपरांत सो आमी छावां मुवी बगया म्हणून आमी एक प्लॅन कर आसली सो मागीर आमी चितलें की आतां डिस्कावंट बी आसा जाल्यार पळोवया म्हणोन सो किदें आतां डिसकावंट आसलेंलें बरें न्हू थोडक्यान आमचें काम जातलें सो आमी आतां पळयत आसली की आतां एकटेन जर टिकेट केली जाल्यार तेका म्हारग पडटली सो आमी डिस्कावंट पळयत आसली की दोग जाणांक खंयची स्पेशल ऑफर बी आसा जाल्या सो आमी पळयले पळयले पळयले मागीर आमकां एक ऑफर गावली फायव हंड्रेडाच्या भितून दोग जाणांक म्हणन एक स्पेशल ऑफर आसलेली शावा मुवीचेर लेट नायट सो आमी ती बूक केली बूक केल्ली आनी आमकां आमी गेलीं ते आमकां अशे खूब आमी तेच्या पयलीं खूब एक्सायटीड आसले मुवी खातीर कित्याक इतल्या बजेटान दोग जाणांक मुवी पळोवंक मेळटा ती बी छावा मुवी मराठ्यांची मुवी सो आमी तेच्या खातीर खूब अशें वेकूळ आसलेली आनी मुवी खूब बरी आसलेली आनी तेच्या पेक्षा आमकां अशें बरी आसलें की डिस्कावंट नासली म्हणन चडच बरी दिसली आमकां ती मुवी सो तो आमचो एक एक्सपिरियंस बरो आसलेलो